दिक्खो जी जित्थै धोड़ी टूरिजम दी डिपैल्पमैंट दा ऐ जां एह् इक टूरिजम ऐ जेह्ड़ा अपने प्हाड़ी एरियै च जां एह् ऐ सारें कोला बड्डी चीज ते एह् ऐ कि प्हाड़ इ'नें सारे छलनी करी टकाई ओड़े गुड्डियै बूह्टा इक नेईं रौह्न दित्ता इ'नें इन्वायरनमैंट सारा खत्म होई गेआ नेच्चर जेह्ड़ा आखदे के जे एण्ड के सुर्ग ऐ उस सुर्ग दे नांऽ ते इ'नें मतलब कि सिड़कां बनाई बनाइयै मतलब कि ब्लासटिंग करी करियै सारा इत्थै बैश्नो देवी जी दी गै पोजिशन लेई लैओ तुस बैश्नो देवी एह् पोजिशन ऐ के जदूं एह् रोड़ बनी दी ऐ होर कम से कम दो साल लगातार ब्लास्टिंग होंदी रेही ऐ पूरा प्हाड़ दा प्हाड़ जेह्ड़ा ऐ इ'नें ल्हाइयै रक्खी ओड़े दा अज्ज निक्की जेही बारिश होंदी ऐ ते उप्परां दा दड़ादड़ सैलाब आई जंदा ऐ मतलब कि काह्ले होई जंदे फ्ही ऐ एह् कारण केह् ऐ एह्दा कारण इ'यै कि ब्लास्टिंग करी करियै इ'नें प्हाड़ ल्हाई ओड़े दे मतलब बूह्टा इक बी नेईं रौह्न दित्ते दा बूह्टे गै होङन ते साढ़ी सोभा ऐ जद पेड़ गै सारे बड्ढी ओह्ड़े इ'नें अज्ज हून रोप वे दा कम्म लाए दा इ'नें ओह्दे कन्नै मतलब के प्हाड़ नेईं बढोना ऐ एह् बी बढोना ऐ प्हाड़ कमजोर होआ दे दिन दिन इक दिन ओह् आई जाना आई सकदा के एह् प्हाड़ गै कोलैप्स होई जा अज्ज कोला त्रीह् चाली साल पैह्लें चाली साल पैह्लें दी गल्ल ऐ कि इक बाह्र दा कोई इंजिनियर आए दा हा बैश्नो देवी ते ओह् मेरे कोल इ'यां इतफाक होई गेआ ओह्दे कन्नै खड़ोने दा गल्ल करने दा आखै दा एह् क्या बना रहें हैं ओह् उप्परा होई आए दा हा देवी दा एह् क्या कर रहे हैं इतना जो लोड है यह प्हाड़ी नहीं बर्दाशत कर सकती आखदा एह् प्हाड़ी जेह्ड़ी ऐ कुसै लै बी कोलैप्स होई सकदी ऐ मतलब एह् ओह्दे अज्ज कोला चाली साल पैह्लें दे लफ्ज हे ते अज्ज ओह् चीजां सामने आवै दियां न